आहो मेरे इ'यां फेबरेस्ट आर्टि'स्ट न रविंद्र नाथ टैगोर न में उं'दी पेंटिंग बी दिक्खी दियां न उ'नें बडियां शैल शैल पेंटिगां बनाई दियां न ते कन्नै प्रोफेशन दा ओह् राइटर बी है हे फलासफर बी है हे ते कन्नै आर्टिस्ट बी है हे पेंटिगां बी बनां'दे न शैल ते कन्नै उ'नें गी ओह्बी थ्होआ हा आवर्ड बी थ्होआ हा इक लिटरेचर च आवर्ड बी थ्होआ हा इक कन्नै उ'नें नेशनल ऐंथम बी लिखेआ हा इंडिया आस्तै बंगलादेश आस्तै नेशनल ऐंथम बी लिखेआ हा राइटर ते है हे ओह् कन्नै मी आर्ट मुमेन्ट मिगी में स्कूल च ड्राइंग बगैरा करदी ही ते मी प्राइज बी थ्होंदे हे ते में ओह्दे कन्नै मी ना किश बड़ा गै ज्यादा मजा औंदा हा इ'यां में ड्राइंग बनादी ही किश ज्यादा शैल बनी जंदी ही ते टीचर तारिफ बी करदे हे कि बडी अच्छी ड्रांइग बनाते हो आप तारिफ बी करदे हे टीचर ते बडा गै शैल लगदा हा ओह्दे कन्नै में होंदा हा के में शैल शैल ड्रांइगां बना ते ते मिगी ज्यादातर नां इ'यां ड्राईंग बनाने दा बड़ा शौक ऐ ते मिकी बड़ी अलग अलग तरहां दी पेंटिंग बनाने दा शौक हा जि''यां प्हाड़ें दी होई कोई नदियें बगैरा गी होई कोई बड़ी गै शैल शैल पेंटिंगां बनाने दा बी चाऽ ऐ बड़ा कन्नै गै मी लगदा ऐ में अलग अलग तरह दा कम्म करां कोई कम्म करां कोई शैल पेंटिगां बनां ते कोई तारिफ करै ते शैल ओह्दे कन्नै बंदे दा कोई होंदा किअस होर करचे शैल शैल कम्म करचै' अस होर ते मिकी 'इ'यै ऐ कि में शैल ड्रांइग बनां ते शैल करां ते